मतलब जेह्ड़ा बी पैह्लै पैह्लै मतलब बनाना चाह्न्दा ऐ चित्तर उसी मैं इयै आखना चाहन्नी आं कि मतलब बल्लें बल्लें गै चज्ज औंदे हर इक चीजा गी इयां थोह्ड़े ना आई जन्दी ऐ सारें कोला पैह्लै ते उस्सी ना मतलब केईयें ते पैन्सल फड़ने दी चज्ज बी निं होंदी उ'ने मतलब केह् ड्राइंग करनी इ'ने फिर केईयें शैल मतलब जुल्लै बी पैह्लै ड्रैइंग करनी कापी लैनी जां कोई पेज लेई लेआ चिट्टा कोरा पेज लेई लैना ते ओह्दे उप्पर लिखना मतलब पैन्सल पैह्लै शैल करियै शार्प करी लैनी घटी लैनी मतलब शार्पनर कन्नै घटी लेई जां ब्लेड होंदा उ'दे कन्नै घटी लेई जां कच्चू होंदा उ'दे कन्नै घटी लेई मतलब कैसे कन्नै बी घटी सकदे तुस ओह् बरीक होनी चाहिदी अग्गूं इयां बी निं होनी चाहिदी फिर ओह् घटियै शैल करियै मतलब जुन्ने जुन्ने बी फिर अपने कोल इक रब्बर रक्खना इक शार्पनर रक्खी लैना इक पैन्सल रक्खी लेई फिर ओह् शैल करियै मतलब करनी फिर बल्ले बल्ले इ'नै सब तों पैह्लैं ते जुस्सी बी ऐ उस्सी पैह्लै इ'नें ई लाइन मारने दी चज्ज आनी चाहिदी फिर कुतै लाइन मारने अगर चज्ज आई जाह्ग बल्लें बल्लें इ'नै निक्की निक्की बरीक निक्के निक्के इयां मतलब कोई बंदा फुल्ल गै बनाना चाह् मतलब उस्सी ना अपनी इ'नै मतलब सुधार लाना चाहिदा इ'नै कोई बी चीजे पैह्लै होई चल इ'ने इक फुल्ल बनाया थोह्ड़ा इ'ने खराब बनी आ गंदा बनी आ कोई चक्कर निं मतलब इयां बंदा बल्लें बल्लें गै सिखदा कोई जल्दी थोह्ड़ी ना सिक्खी लैंदा ऐ ना फिर उ'नें जल्दी जल्दी बनाइयै फिर ओह्दे बाद मतलब बल्लें बल्लें गै चज्ज आनी ऐ कोई तौले तै आई निं सकदी ऐ बल्लें बल्लें गै चज्ज आनी ऐ तौले ते आई निं सकदी ऐ फिर ओह् करियै ओह् मतलब बल्लें बल्लें गै चज्ज आंदी ऐ बल्लें मिगी बी मतलब बल्लें बल्लें गै आई ही इन्नी तौले थोह्ड़े ना आई ही चज्ज फिर ओह्दे बाद शैल इयां बनाई बनुई कोई बी बनाई सकदे इ'नें कुहे दा फोटो होइया कोई कार्टून दा होइया कोई बी इयां नैह्र नुह्र होई प्रकर्ति बारे च सूरज बनाई लेआ प्हाड़ बनाई ले बूह्टे बनाई ले ओह् जेह्ड़े जानवर होंदे डंगर ओह् बनाई ले तै शैल इयां मतलब फिर बनाई मतलब हु'न स्किल एह् उ'ने अपने सुधर एह् लाना चाहिदा कि कोई बी गल्ती निं होनी चाहिदी जि'यां मैं सनाया कि पैन्सल पूरी शार्प होनी चाहिदी पैन्सल गी पूरा शार्प करी लैना फिर शैल मतलब उ'दे कन्नै बरीक बरीक होंदी इयां अगर पैन्सल अस घड़गे नेईं ऐ ओह् इयां मुट्टी इयां होंदी फिर इ'नें जेह्ड़ा असें बनानी चित्तर कोई ड्राइंग बनानी ओह् बी निं शैल बन'नी केह् फायदा उं'दा फिर इयां फिर मतलब इयै आक्खना चाह्ने कि ठीक ठाक मतलब बनानी चाहिदी बंदे गी आप्पें बी थोह्ड़ा दमाक होंदा शैल लाइयै कोई चीज गल्त होइया रब्बर हमेशा कोल रक्खना मतलब कोई बी अगर पैन्सल कन्नै गल्त फिर अस उस्सी मिटाई सकने आं अगर अस मटागे निं फिर ओह् इयां गंदी लग्गनी कुहे अगर असें बाय चांस दस्सनी गै होऐ ड्राइंग ते फिर ओह् बी निं ना शैल निं लग्गनी दिक्खो इ'नैं आक्खना एह् केह् बनाए दा तुसें एह्ड्डे बड्डे ते तुसें ड्राइंग बनाना निं औंदी फिर मतलन इयां होंदा निं केईं बारी फिर तहियैं एह् करी कुरियै फ्ही इयै कि अपने आप दी बंदे चाहिदी कि हां कि'यां असैं बनानी कि'यां नेईं बनानी ऐ शैल इम्प्रूव करनी चाहिदी अपनी मतलब ठीक रैह्ंदा ओह्दे कारण